हेलो स्विगी से बात कर रहे हैं जी हमने खाने का आर्डर दिया था वो खाना हमें अभी तक नहीं मिला है क्या प्रॉब्लम आ रही है हमें खाना क्यों नहीं दिया जा रहा है हमारा आपसे अनुरोध है कि हमें जल्द से जल्द हमारा खाना हमारे पास पहुंचा दिया जाए क्योंकि हमें कोई सूचना नहीं मिली है कि हमारा खाना किस कारणवश रुका पड़ा है हमने पैमेंट भी कर दिया है तो हमारा खाना किस कारणवश रुका पड़ा है हमें जल्दी से इनफोरमेसन ज़रूर दें